دلی اور اس کے آس پاس کے علاقے ایڈونچر اسپورٹ اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے کافی انٹرسٹنگ ہیں اگر آپ دلی کی سیر کے دوران کچھ ایکسائٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ مشہور ایکٹیوٹیز یہ ہیں فلائنگ فاکس نیم رانہ فورٹ نیم رانہ فورٹ جو دلی سے لگ بھگ دو گھنٹے کے فاصلے پر ہے راجستھان میں یہاں پر آپ زپ زپ لائنگ کا لفط اٹھا سکتے ہیں فلائنگ فاکس انڈیا یہاں کی ایک پاپولر کمپنی ہے جو یہ ایکٹیوٹی آرگنائز کرتی ہے آپ کو سیفٹی ہارنیس ہیلمیٹ اور گلبز وغیرہ دیا جاتا ہے پہلے شاٹ ٹریننگ سیشن ہوتے ہیں پھر آپ نیم رانہ کے قدرتی مناظر کے اوپر سے اترے ہیں زبردستی تجربہ زوروگ نئر گڑگاؤں گڑگاؤں کے آس پاس ہے کئی ایڈونچر پارکس ہیں جہاں آپ زورونگ ٹرائی کر سکتے ہیں اس میں آپ ایک بڑی انفلیٹیبل بال کے اندر جاتے ہیں اور ڈھلان پر گھومتے ہیں یہ ایکٹیوٹی سیف ہوتی ہے اور مزہ بھی بہت آتا ہے خاص کر گروپ کے لیے وول کلائبنگ انڈین مٹرنگ فاؤنڈیشن ساؤتھ کیمپس دلی